हेलो चावल कोन चावल अरबा पचास रुपैआ उसना चावल कोन आँय मंसूरी चालीस आँय परमल छै साठि रुपैये हाँ कतना लेबहो ठीक छै आरो किछु चाही की हाँ बोलूने आरो की लेबय

आँय कमतौलवला छै तैइस चौबीस आँय आँय आरो कोनो लैके छै तऽ दालि लेबहो तब ने तऽ दालि हमे कहियौ दालि लए आँय अस्सी रुपैये आँय दू किलो आर किछु लैके छौ आँय दू सत्तर लियै ने आरो किछु लैके छौ आँय मूँगके दालि मूँगके दालि एक सओ बीस आरो किछु चाही आँय आओर किछु लैके नहि ने छौ ठीक छै पान सओ रुपैआ होलऽ ठीक आओर अब दए देबौ ने